میری لاسٹ ٹرپ منالی کی تھی جو ہم آفس کے ساتھ گئے تھے اپنے آفس کے دوستوں کے ساتھ اپنے سینیئر سر کے ساتھ سب کے ساتھ ہم نے وہ پلاننگ کری تھی مطلب ہمارے آفس کی طرف سے ہی وہ ٹرپ تھی منالی کی تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا ہم جب پتہ لگا نا تو ہم کتنے اکسائٹیڈ تھے یار ہم کتنے مزے کریں گے موج مستی کریں گے دوست ہیں سر ہیں سب مل کے ایک ساتھ جائیں گے اتنی دور اتنے مزے آئیں گے ہر چیز ایوری تھنگ تو ہمیں یہ چیز کا پتہ چل گیا تھا پھر ہمارا جانے کا ٹائم ہوا ہماری ایک بس تھی بہت خوبصورت سی اس میں ہم سارے دوست ایک ساتھ بیٹھے پھر ہم یہاں سے نکلے شام کے ٹائم پہ ہمارا پوری رات سفر میں بیتا رات کو ہم نے بہت مزے کرے صبح ہم منالی میں اینٹر کرے ہمارا ہوٹل نہیں تھا ہمارا ریزارٹ تھا بہت بڑا اور بہت خوبصورت میسٹف گرانڈ ایسی کچھ کرکے نام تھا ریزارٹ کا میسٹف گرانڈ ریزارٹ اس میں ہم جا کے ٹھہرے ہمارے رومز اتنے پیارے وہاں کا کھانا ویدر ہم نے جاتے ہی اسنو فال ہم رات کو گھومنے نکلے ٹیمپل کے لئے تو ہمیں جاتے ہوئے ہمیں برف ملی اسنو فال بہت پیاری اسنو فال ہم اس میں انجوائے کرا بہت سارا انجوائے کرا اس کے بعد ہم اگلے دن سولانگ ویلی گئے وہاں پہ برف ہمارے نیز تک کی گھٹنوں تک کی برف اتنے مزے آئے وہاں پہ ہم نے بہت انجوائمینٹ کرا ہم نے کچھ گیمز بھی کھیلے اس کے بعد پھر اٹل ٹنلی کے لیے نکلے وہاں بھی ہم نے بہت مزے کرے سب دوست ایک ساتھ تھے مطلب اتنی انجوائمینٹ اتنا سب کچھ جتنے ایکسائٹیڈ ایکسائٹمینٹ کے ساتھ گئے تھے نا وہ چیز ہماری پوری ہوئی وہاں جانے کے بعد مطلب بہت زیادہ مزے آئے ہر چیز بہت پرفیکٹ تھی کھانے سے لے کے رہنے سے لے کے ویدرنگ سے لے کے بہت مست وہاں پہ ہمارا رات کو ڈی جے پارٹی ہوتی تھی اور باہر ہم آگ لگا کے بیٹھتے تھے سارے سر وغیرہ سب ایک ساتھ باتیں کر رہے ہیں شاعریاں چل رہی ہیں گانے چل رہے ہیں ہر چیز ایوری تھنگ رات کو بہت ہنسی مذاق کرنا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ایوری تھنگ بہت زیادہ مزے آتے تھے مطلب وہ ٹرپ بہت اچھی تھی ٹرپ تو میرے بہت ہوئی ہیں لیکن وہ پرفیکٹ ٹرپ تھی جو میری لاسٹ ٹرپ تھی منالی کی بس یہی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ دوستوں کے ساتھ بہت مزے آتے ہیں ٹرپ پہ تو جانا چاہیے ہمیں